नमस्ते सर हाँ ये आप लकड़ी का व्यापार करते हैं क्या

जैसे हमें सागौन की लकड़ी लेना है तो क्या रेट है आपके यहाँ

घन फिट में है या इस्क्वायर फिट अच्छा फिट इस्क्वायर फिट में फिट में कैसे है घन फिट में घन फिट में घन फिट में आप एक घन फिट का क्या एक घन फिट का क्या कीमत है अच्छा और शीशम की लकड़ी का छः सौ रुपये इस्क्वायर फिट

ये जैसे लकड़ी आम की लकड़ ये चौकी के लिए हाँ हाँ चौकी वौकी बनाने के लिए एक सौ बीस हाँ ऐसा है कि हमें दस चौकी की लकड़ी चाहिए दस चौकी के लिए आम की लकड़ी और सागौन की बेड चाहिए हाँ हाँ सागौन की बेड चाहिए और का चाहिए लकड़ी चाहिए

ठीक है अगले हफ़्ते में आऍंगे

हाँ लिख लेंगे आप तीन दरवाजे़ के लिए सागौन की लकड़ी और दो बेड के लिए शीशम की लकड़ी दस चौकी के लिए आम की लकड़ी

ठीक है अब बजट से आएँगे न सर